खैना गोदान मानसिफोरा गोदोनिफ्रायनो माने गोबां रोखोमनि बान्था होनाय सोलिबोदों बिदिनो जाथिखौ लानानै जाथि बर'नि गुबुन गुबुन जाथिफोरा गाव गावबागाव खान्थिजों बिदिनो बान्था होनाय खान्थिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबायबोबाय थादों बर'फोराबो थिग बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो माने गुबुनफोरनि बायदि खैना गोदानफोरनो हाबायाव बान्था होनाया सोलिबोबाय थादों आरो दासिमबो सोलिबाय थायो मानोना गोदोनि समजों आरो दानिजों गोरोबलायनायखौ नुनो मोना गोदो खम खरसाजों जों खम खरसायैनो हिनजाव खैना गोदानफोरनो बान्थाखौ होनाय जायोमोन बिदिनो गारहा थोरसि बायदि रोखोम बायदि रोखोम लाबोथों नांगौ बुस्तुफोरखौ खैना गोदानफोरनो न'खरनि मानसिफोरा होनाय जाबोदों बेबायदिनो खायफा रांजों लोगोसे बायदि रोखोम फालें थालें आलमारि बायदि रोखोमखौबो होबोबाय थानाय जादों दासिमबो बे खान्थिया बर'नि गेजेराव सोलिगासिनो थादों लोगोसे दा गोदान मुगायाव बेबायदि सोलायै बायदि रोखोम सोलायनायखौ जों नुनो मोनो मानोना हिनजाव गोदान एबा खैना गोदानफोरनो गोबां न'खरनि जाथि खुरमा बाय बाहागिफोरा बिदिनो गाव गावनि गोसो बायदियै खैना गोदाननो गाननाय जोमनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि गहेना फाथिजों लोगोसे मुवाफोरखौबो खैना गोदाननो बान्था होनायखौ जों दासिमबो नुबाय थादों जौथुक मोहोरै दासिमबो बियो सोलिबाय थादों मानोना जौथुकआ बिनि इयुन संसारखौ बोरै सालाय लांनो थाखाय संसार सालाय लांनायाव जाहाथे गोरलैयै माने मदद मोनो एबा हेफाजाब मोनो बेनि थाखाय न'खरनि मानसिफोरा जौथुक महरै खैना गोदानफोरनो हरफानाय हरफानाय जायो आरो बे खामानिया दिनैसिमबो सोलिबाय थादों मानोना जौथुकआ गोदोनिफ्रायनो दासिम सोलिबाय थागासिनो दङ जौथुकआ बिनि इयुननि जोलै एबा जाहाथे गोरलैयै बे जौथुकनि हेफाजाबजोंनो एबा जोलैयै गोरलैयै माने दावगानायाव हेफाजाब होयो बेखौनो साननानै जौथुकखौ हरनाय जायो जौथुकआ बिदिनो गोबां रोखोमनि खायफा धोनि मानसिफोरा गावनि हा हुजों लोगोसे बिदिनो मोसौ मोसा बायदि रोखोम माने रांजों लोगोसे सना गहेना बायदि रोखोमखौबो हरफानायखौ माने जों नुनो मोनो दिनैसिम बे जौथुक हरनाय खान्थिया सोलिबाय थादों आरो गोदो माने जौथुक हरनाया जोंनि बर' हारिआव खम बिथिंआव नुयोमोनब्लाबो नाथाय दानि जुगाव बियो गुबुन जाथिफोरनि खौ नुनानै दिनै माने गोख्रोङै माने बेखौ जौगानायजौ नुनो मोनदों जौथुकखौ मोनसे गिदिर माने इयुनाव जाहाथे बेहा हेफाजाब मोनहोयो बेखौ लानानै जौथुक हरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ जौथुकआ मोनसे बिनि इयुननि जोलैया जाहाथे गोरलैयै जौगानायाव हेफाजाब मोनहोयो बे साननायखौ लानानैनो जौथुक महरै माने बिनि जाथि खुरमा बिमा बिफा न'खरनि बाय बाहागि गासैबो माने बेनो हरनाय जायो